ہمارے گاؤں میں اسپتال نہیں ہے اور بہت ہی تکلیف ہوتی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے نقصان بھی ہوتے حکومت سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں اسپتال بنا بنائے دی جائے جائے اور بہت سارے ایسے ہے جو ایسے ہے جو تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمارے گاؤں کی اسکول ہماری گاؤں کی اسکول میں بچے ایڈویسن کروا کے پڑھنے نہیں جاتے کیونکہ وہاں کی استاد اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں اور جو استاد اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں اس اس کو اسکول سے ہٹا دیا جا سکے اور جو بچے پڑھنے والے ہیں اس کی اچھی تعلیم دی جائے حکومت سے ہماری یہی حکومت ہے کہ میں ہمارے گاؤں کے سڑکیں بھی بہت ہی خراب ہے اور اسی وجہ سے بچے پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں اور بچے بہت ہی بچے بہت ہی دور جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے سڑکیں خراب ہونے سے اور ہمارے یہاں ندی ہے ندی کے ندی میں بھی بہت ہی ای ہوتے ہیں کیونکہ ندی میں پولا نہیں بنا بنایا ہوا ہے اور ندی ایسے ہی ایسے ہیں اسی وجہ سےاور تکلیف ہوتے ہیں ہمارے یہاں سڑک اچھی نہیں ہیں ہمارے یہاں ہاسپیٹل نہیں ہے ہمارے یہاں اسکول تو ہے لیکن اس میں تعلیم اچھی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتے ہیں بچے جب جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کو استاد پڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ استاد وہ بچے کو بچے کو اچھی سے تعلیم نہیں دے سکتی اسی حکومت سے میں آپ کی آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ملازمت اچھی تعلیم نہ دے اسے ہٹا دینی چاہیے ہمارے گاؤں کی بہت ایسی جگہ چیز ہے جو شہر جیسے نہیں ہیں شہر میں تو ہر ایک سبدھا ہے گاؤں میں کوئی چیز کا شبدھا نہیں ہے جو گاؤں میں کوئی چیز کا سبدھا نہیں ہے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ اسکول ہو ہاسپیٹل ہو ندی ہو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ہمارے گاؤں کے سڑکیں کچی ہیں سڑکیں اچھے نہیں ہے اور ہمارے گاؤں میں ہاسپیٹل بھی نہیں ہے اور ہمارے گاؤں ہمارے گاؤں کے ہمارے گاؤں ندی ہمارے گاؤں کے ندی جو اس پہ پل بنی ہوئی نہیں ہے ہم سے ہم آپ سے یہی حکومت چاہتے ہیں کہ ہماری گاؤں کی کوئی اچھی ہماری گاؤں کو اچھی دی جا سکے ہمارے گاؤں میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے گاؤں شہر میں تو ہر ایک چیز کی آزادی رہتی ہے گاؤں میں اتنی نہیں رہتی ہے گاؤں میں بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے گاؤں میں ایسا بہت ہی ہے جو کہیں کا سڑک اچھا نہیں ہوتا جہاں بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑتی